हैल्लो नमस्ते नमस्ते केह् हाल ऐ मैं बि ठीक केह् करा दे ओ ओ हां चलो हां ठीक ऐ तुस करो गड्डी फ्ही अस चली पौने ऐं हां ठीक ऐ नेईं नेईं कनेही आपत्ति मिगी ऐ बीह् दिन दी छुट्टी हां ठीक कोई गल्ल नी ठीक ऐ ठीक ऐ